में अपनी रनिंग कीती मतलब हा जे ऐन्न जू च में जवाईन कीता इक रनिंग ते उत्थें संदे बानिक इक फॉरैस्ट ऐ ओह्दै च मेरा पैह्ला रनिंग हा दस किल्लो मीटर रनिंग आर्गनाईड़ कीता दा हा उद्धर ते इक लोकल आर्गनाईजेशन ही उन्न आर्गनाईज़ कीते दा हा दस किल्लो फॉरैस्ट रन ते मेरा फस्ट टाईम रनिंग जेह्ड़ा हा में उद्दर कीता हा संजीबन फॉरैस्ट च ते ओह् जेह्ड़ा हा मेरा बैस्ट अक्सपिरिंस हा ते में उत्थें दस कीलो मीटर दी रंनिंग च फस्ट प्राईज़ मिलेआ मिगी पैह्ला प्राईज मिलेआ हा ते पैह्ला इनाम मिलेआ ते ओह्दै च मिगी ट्राफी बी मिली कनै सटिफिकैट बी मिलेआ मिगी मेरा रनिंग दा शौंक जेह्ड़ा ओह् मतलब पैह्लें स्टार्टिंग कोला हा जि'यां में स्कूल टाईम बी रनिंग करदा हा जर्नली अस प्हाड़ी लोग ता उत्थें बी रनिंग करदे रौह्दे बट मिगी रनिंग दा शौंक ओह्दे बाद में ऐन्न सी सी बी रनिंग करदा रेहा बट जिसलै में जे ऐन्न जू गेआ जे ऐन्न जू चे में अपनी फिटनैस बास्तै सेह्त ठीक रवै तंदरुस्त रवै एह्दै आस्तै में रनिंग करदा रौंह्दा हा ते अचानक उद्धर दा जेह्ड़ा ड्रैक्टर ऐ जे ऐन्न जू दा ओह् बी रनिंग करदा रौंह्दा मैराथन करदा रौंह्दा काफी एज़ड परसन ऐ काफी पचुंजा साल दा बंदा ऐ ते उस्सी दी रनिंग दा बड़ा शौंक ऐ ते बड़ी जगह जगह जंदा रौंह्दा ओह् रनिंग करदा रौंह्दा मैराथन करदा रौंह्दा ते उन्न मिगी दिक्खेआ ओह्दी ते मेरी अट्रक्शन होई पैह्ली बारी मलाटी होई मेरी मतलब ग्राउंड़ च उन्न मिगी दिक्खेआ कि में बी अच्छी रनिंग करना होन्ना ते उन्न मिगी बोलेआ इंस्पायर कीता मिगी के तूं अच्छी रनिंग करना ऐं ते मेरै कन्नै चला कर ते मैराथन दौड़ा करगे ते मैराथन दौड़गे ते ओह्दे कन्नै मेरा मतलब ओह्दे कन्नै बी में गेआ ते उत्थै दिल्ली जवाला स्टेडियम ऐ ओह्दे च उस मैराथन दा अर्गनाइयेशन हा ते उत्थै हाफ मैराथन ही डेल्ली पैट्रो मैराथन ही बोलदे उस्सी हां मैराथन ही अराउंड़ इक्की किलो मीटर होंदी हाफ मैराथन उत्थै मेरा काफी अच्छा अक्सपिरिंस इक्की किलो मीटर मेरा टाईमिंग हा इक घैंटा चाली मिंट तक मेरा टाईमिंग हा ते ते ओह् मेरा सैंक्ड रनिंग हा ते सैकन रनिंग में बड़े अच्छे मतलब तरीके नै कीता फस्ट रनिंग जेह्ड़ा मेरा प्रोफैशनल तरीके नै कीता स्टार्ट जानि संजिबन रन्निंग फॉरैस्ट च ते रनिंग दा अक्सपिरिंस एह्दे कोला मेरा एह् ऐ कि मतलब ओह्दे बाद बी में पिछले सत्त अट्ठ साल तो में रनिंग कांटिन्यू रक्खी दी ऐ